हमारे वाराणसी में बनारसी साड़ी रेशमी के धागे के बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही सुन देखने में सुंदर लगता है और हमारे यहाँ के औरतें बनारसी साड़ी पहनती हैं बनारसी साड़ी इतना महँगा होता है कि उनसे कुछ पैसे होता है जिसके जिससे वह अपने घर के घर जिससे वह अपने घर का कार्य कर सकते हैं और अपने बच्चे उस पैसे से अपने बच्चे को पढ़ा लिखा सक पढ़ा लिखा सकें और हमारे यहाँ कुंभार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं जैसे घड़ा दीया थाली गिलास हो गया घड़े में हम लोग गर्मी में गर्मी के समय में पानी रख कर पीते हैं जो कि बहुत ही ठंडा होता है और थाली में भोजन करते हैं और गिलास से पानी पीते हैं और हमारे यहाँ हमारे यहाँ मूर्ति मूर्ति बनाई जाती है जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर होते हैं मूर्तियाँ हमारे यहाँ पूजा पाठ के लिए कियर पूजा पाठ में रखा जाता है और बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ होती है जो कि वह वे मार्केट में बेचते हा और उसमें अच्छी अच्छी पैसा अच्छी पैसा मिलती है और पत्थरों में नक्काशी बनाते हैं जो कि राजा महाराजा और देवी देवताओं के भी चित्र बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं जो कि मार्केट में बेचने पर उसमें अच्छे प्रॉपिट मिलता है जिससे वे अपने घर आकर अपने बच्चों की उस पैसे से पालन पोषण पढ़ाई लिखाई और घर की देखभाल अच्छे तरीके से करते हैं और खान के लिए अन्न भी उसी पैसे से खरीदते हैं जिससे उनका परिवार सुखी और सुखमय सुंदर व्यतीत करता